हमरा सभकेँ समयमे छलैया पहिने जे जट जटिन खेलाइत छलैया नाँच गानमे लोक अबैत छलैया नहि तऽ जट जटिन खेलाइत छलै बाहर जे रहैत छलखिन हँ आदमी सभ बेटी पुतौहु सभ अबैत छलैया तऽ जट जटिन खेलाइत जाइत छलैया धिआ पुता जतेक महिलातुर छलैया हरिजन से लऽकऽ आ मिथिलाञ्चलमे जतेक मिथिला बाभन छै से सभ खेलाइत जाइत छलखिन हँ जट जटिन खेलाइत छलखिन हँ ओ खेला करैत छलखिन हँ चारि चारि पाँच पाँच घण्टा लागि जाइत छलनि हँ राति कऽ जट जटिन खेलाएमे उखड़ि सम्मठि कूटैत छलखिन हँ अङ्गने अङ्गने पानि फेँकैत छलखिन हँ माटि फेँकैत छलखिन हँ सभ जट जटिन खेलाए जाइत छलखिन हँ बहुत चीज करैत छेलखिन हँ बड़ा मचैत छेलै हँ एकरा बाद हमरा सभके आब नहि छै लोक बेद नहि छै तऽ आब नहि केओ खेलाए छै लेकिन सर सोलकनमे महिला जातिमे खेलाइत छै जे ओम्हर जे तेली सभ छै नहि ओहि सभमे खेलाए जाए जाए छै हमरा सभमे आब नहि खेलाइत छै हिन्दुस्तानीमे नहि खेलाइत छै हमरा सभमे आब ई सभ नहि होइत छै तऽ हमरा सभमे आब जट जटिन खेलनाएके आब छोड़ि देलकै हँ आब तऽ छोटका जातिमे खेलाइत जाइत छथिन जट जटिन हमरा सभमे आब नहि खेलाए जाइत छथिन लेकिन पहिने बड़ धमगज्जर होइत छेलै जट जटिन खेलाएमे